हम बिहार में घूम के बारे में आप कुछ बोलिए

सर काम कुछ नहीं कर रहे हैं इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा इसके लिए हम आज बिहार में आए हैं दो गो तो देखे थे विकलांग के लोग को ज़्यादा हाँ हाँ इसीलिए इसीलिए हम सोचे इसका हल कुछ हम निकाले

कब हम आते हैं यहाँ से बिहार में अभी तो बिहार में आए हैं घूमने के लिए हम देखें बहुत विकलांग को लोग बत विकलांग को देखें हम इसका कुछ हल निकले हम

अरे सरकार को कंप्लेन करते हैं विकलांग के बारे में हाँ विकलांग का हम हेल्प करना चाहते हैं और सोच रहें सबको एक एक पहिया वात है जो आता है विकलांग की साइकिल आती है वही हम एक एक को दें और साथ में ही साथ इनके लिए खाना के लिए कुछ हम व्यवस्था करें क्योंकि विकलांग थे ऊ रूपया कहाँ से लेकर आएँगे ले पाएँगे आएँ हाँ जी जी जी जी जी साथ ही साथ साथ ही साथ एक अथी भी जो जैसे जैसे मोटर ख़त्म हो जाता है साथ ही साथ कहीं जाना है तो हाथ पर जो आता है काठ वाल ऊ भी लेगो उनके लिए दो गो तब ओसे भी चल सकता है विकलांग सब और साथ ही साथ दवाई की व्यवस्था भी देंगे क्योंकि विकलांग है ऊ तो देना पड़ेगा ना

हाँ जी जी

साथ ही साथ हम आते हैं आज देखते हैं विकलांग को कुछ कुछ हेल्प हम कर देते हैं समझें साथ ही साथ हेलो ठीक है ठीक आते हैं साथ ही साथ में कुछ हेल्प हम कर देते हैं विकलांग के लिए